तव्हां सहकार रेश्टोरंट मां था ॻाल्हायो मां तव्हांखे अॼु जो ऑडर ॾिनो हुओ राति जो दालफ्राय राइस चपाती ऐं पनीर ई सब्जी ईअं मां तव्हांखे डिश ॾिनियूं हुयूं अॼु जे ऑडर में अॼु महिमान अचणा आहिनि चारि पंज पर हाणे थोरी प्लीस तव्हां कोंटिटीअ खे वधाएजो चारि जी जॻह ते मां ऑडर ॾिनो त हाणे अठ माण्हू था अचनि अठ महिमाननि जे हिसाब सां तव्हां कोंटिटी वधाए करे मूंखे मोकिलिजो और उन में हिक ॿ वेराइटी ॿीं बि ऐड कजो जीअं गुलाब जामुन आहिनि स्वीट डिश में हुजे साइड ते गजरुनि जो हलवो हुजे त उहो थोरो सही तरह ॾिजो ऐं बरिकत भरियो ॾिजो जीअं पूरो थी अचे खुटे बि न भली वधे पर खुटे न तव्हां खे असां हमेशह ऑडर ॾींदा आहियूं तव्हांजो टेस्ट तव्हांजो जेको अथऊं कोंटिटी जाम बढ़िया आहे त तंहिं करे मां तव्हांखे बार बार तव्हांखे ई असां ऑडर ॾींदा आहियूं त सुबुह त ॾिनोमांव चइनि ॼणनि जो ऑडर पर हाणे थोरो डबल करे छॾिजो अठ माण्हू था अचनि हुन हिसाब सां तव्हां पार्सल मोकिलिजो ऐं जेको बि बिल थींदो उहो मोकिलिजो मां तंहिं महिल ई तव्हांखे ॾेई छॾींदमि